ہیلو سر اسامہ موبائل سنٹر سے بول رہے ہیں مجھے آئی فون ففٹین یہ فورٹین لینی ہے آپ اس کے بارے میں جانکاری دے دیجیے ہمیں کیا فیچرس ہیں اور اس کے کیا اے پی ریٹنگ ہیں جی سر

اگر آپ اس سے اور بھی پاور فل اگر کوئی چپ سیٹ ہو اور کوئی دوسرے آئی فون میں ہو یا دوسرے فون ہوں تو آپ اس کے بارے میں ہمیں جانکاری دے دیجیے اس کی کیا فیچرس ہیں جی اچھا جی اچھا جی ان کے سب سے بہترین کون سے کلر ہیں اچھا جی اور اس کی چار اس کے چارجر اور اس کی کیا بیٹری بیٹری لائف کی کیپیسٹی کیا ہے اس کی تو جی پرو میکس کا بلو کلر آپ یہ ڈن کر دیجیے

جی سر جی سر اوکے سر ٹھیک ہے تھینک یو سر